हौशंगाबाद जिले के प्रमुख कृषि उत्पादन और खेती के तरीके बहुत सारे हैं ऐसे फसलें फसलें यहाँ तीन प्रकार के फसलें लगाई जाती हैं जैसे गेंहू मूंग धान आदि और पशु पशु धन पशु धन में भी बहुत सारी मतलब योजनाएँ चल रही हैं पशु धन के बारे में जैसे दूध डेली उसमें भी रोजगार से लगे रहते हैं लोग और उसके बाद में दूध दूध बेचना और मक्खन निकाल के मक्खन का भी रोजगार करते हैं और अपनी परिस्थितियों को सुधारते हैं लोग बाग दूसरा सिंचाई के बारे में सिंचाई भी कई प्रकार से की जाती है जैसे नल कुएं नहर आदि से और टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल मोबाइल चला है मोबाइल से भी कई प्रकार के काम किये जाते हैं जैसे खेतों की नाप वगैरह और मोबाइल से एक दूसरे से बातचीत भी करना है ऐसा है मतलब आमने सामने भी हो जाती है और सारे ही ऐसे है कि सा मतलब मोबाइल से ही हर कुछ बातें हो जाती हैं और हौशंगाबाद में फसल उत्पादन बहुत होता है छोटे से बड़े किसान भी इसका फायदा लेते हैं और मतलब फसलों से अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारते हैं और फसलों से अपना मतलब जो कई तरह के काम भी कर सकते हैं कई बार अच इन्हें नुकसान भी पहुँचता है जैसे कि आग लगना और बाढ़ आ जाना समय से बाढ़ भी आ सकती है पानी गिरने से भी इसका नुकसान होता है आग लग जाने से भी इसका नुकसान होता है और पानी नहीं मिलता तो उसके लिए भी फसलें खराब हो जाती हैं